حکومت سے زراعت کے لیے بجلی کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس کو لگوانے کے لیے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ بھری جاتی ہے اس میں لیکھا جوکھا لکھا جاتا ہے اور جو ہے کیا زمین کی نپائی ہے وہ اس کے حساب سے اور کیا پرپس وہ سب چیز ڈکومینٹیشن کرائی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو لوڈ شیڈنگ کا کنیشن مل جا مل مل جاتا ہے اور جو ہے آنے والے ٹائم میں بھی اور ابھی بھی جو ہے لوگوں کو کسانوں کو لوڈ شیڈنگ کے زراعت سے کافی پریشانیاں ہوتی ہیں زراعت کی وجہ سے جو ہے کام صحیح سے ہو نہیں پاتا ہے اور پریشانیوں کے بھی بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اس چیز پہ حکومت کو بھی اور ہمارے لوگوں کو بھی ان سب چیزوں پہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے